हम लोग का हिन्दी भाषा अच्छा लगता है पूरे इंडिया भर में हिन्दी भाषा चलता है और इस्कूल में हम लोग का इ हिन्दी भाषा ही पढ़ाया जाता है अब तो पूरा विश्व में भी हिन्दी चलने लगा है हम लोग का हरेक विश्व में भी हिन्दी आदमी पहुँच गए हैं वहाँ पर हिन्दी रहने लगे च वहाँ भी हिन्दी भाषा धीरे धीरे करके चल रहा है और हम लोग का हरेक इस्कूल में हिन्दी संस्कृत पढ़ाया जा रहा है वो सभी बच्चा हि हिन्दी इंग्लिस हिन्दी संस्कृत पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा लगता है हमारा देश में राष्ट्रीय भाषा है हिन्दी वो हम लोग का हिन्दी भाषा कहीं भी जाइए पु दूसरा कोई भाषा जाने चाहे नहीं लेकिन हिन्दी जरूर मालूम रहता है दूसरे अगर क्यांट्री में भी जाने से थोड़ा बहुत भी हिन्दी मालूम रहता है हिन्दी चलता है और इंग्लिस नहीं मालूम होता है फिर भी हिन्दी भाषा कहीं भी जाइए तो थोड़ा सा लॉन्गवे बाहर के अदर एंट्री केन्ट्री वाले सब वहाँ के हिन्दी बोलते हैं त टूटा फूटा ही हिन्दी बोलते हैं लेकिन आदमी उतना ज बोलते हैं की समझ जाते हैं काम हो जाता है जैसे कर्नाटक हो गया तमिलनाडु हो हो गया आंध्रा हो गया ये सब केरल हो गया ये सब एन्दी जानते हैं थोड़ा बहुत वहाँ के आदमी सबसे बातचीत कर लेते हैं हमारा राष्ट्रीय भाषा है हिन्दी और अच्छा लगता है हम लोग का हिन्दी भाषा

संस्कृत भी हम लोग का पढ़ा जाता है हर हरेक इंडिया भरके अंदर संस्कृत चल रहा है और संस्कृत भी चल रहा है हिन्दी भी अच्छी तरीके से चल रहा है